میں نے آپ کے پاس کچھ سامان کا آڈر دیا تھا اور وہ مجھے بہت پسند آیا اسی لیے میں نے دوبارہ آپ کو آڈر دیا مگر آپ نے مجھے وہ آڈر غلط دیا ہے مجھے ہی ملال ہوا ہے پہلے کا آڈر بہترین تھا اس لیے دوبارہ آڈر دیا تھا مگر دوبارہ والا آڈر بالکل صحیح نہیں تھا